बिदिनो मोसानायजों बेबायदिनो मोसाग्रा टिचार फोरनि बायदिनो बायदिसिना बिदि जानो लुबैयो बिदि आंनि थांखिफोरा बिदि मा होनो आंनि थांखिफोरा बिदिनो मोसानो फोरोंनाय सोरखौबा ज' ज' मोसानाय सोरखौबा मोसानो फोरोंनाय मोसानानै रोंनाय बेफोरनो आंनि थांखिफोर गुबुनखौ फोरोंनानै गुबुनखौ फोरोंनानै बिदिनो फरायनो रोंनाय बेफोरबायदियानो आंनि मोसानायजों लोब्बा थानाय थांखिफोरा बिदि बयबो मोसानो गोरों जाग्रा बयबो मोसानो लुबैनायाव बिदि जाया गोबां बेबायदिनो थांखिबो थायो माहायबा गोजान जायगायाव बेबायदिनो मोसानो थांनाय एबा मबेबा मबेबा प्रग्राम फोर जानायफोराव मोसाहैनायफोराव बेबायदिनो बयजोंबो बाहागो लानाय बा आंनि फोर मोासानो फोरोंनायाव गुबुन सासेया प्रग्राम गानानै फार्स्ट प्रायज मोननाय सेकेन्ड प्रायज मोननाय बेबायदियाव आंबो मोजां मोनो आंनि थांखिफोरा बेफोरनो बिदिखौनो बिदि थांखिफोरखौनो मोननो लुबैखायो बिदि बयखौबो फोरोंनानै मोजां मोनो आं आंनि थांखिफोरा बेफोरनो आरो बैफोरबो जेन' गुबुनफोरखौ फोरोंनो हानाय बयबो बिदिनो मोसानो गोरों जानाय मोसानायाव बेराद हाबाय थानाय मोसानो गोरों मोसानानै थानाय बिदि मोसानायफोराव गोसो गुदुं मानसिफोर बेफोरबायदिखौ

लानानैनो आंनि मोनसे बेबादि थांखि गोबां दं आंनि थांखिफोरा मोसानो फोरोंनायफोराव दं बेयो आं नुनायफोराव बेबायदिनो गुबुन गुबुन मोसानाय जेनेबा बिदिनो बागुरुम्बा मोसानाय बिदिनो ज' ज' ग्रुप मोसानाय बेफोर बायदियावबो जेन' जायफ्रा मोसानो गोसो गुदुं मोसानो गोरों बेसोरखौ फोरोंनायफोराव माने आंनि मोसानो फोरोंनायफोरा साक्सेस फोर जाब्ला मोजां जानानै बेबायदिनो मोनब्ला मोजां आरो बिदि गोसो गुदुं मानसिफोरखौ मोसानो फोरोंनानै राइजो राजाफोरजों अनसायनाय मोनो बे मोननायाव आंहा बिदिनो बेवनो थांखि आंनि थांखिफोरा बिदिनोमोन बिदिनो आंनि थांखिफोरा